अॼकल्ह माण्हू भरतनाट्यम ऐं कथक खां वधीक जेको फ्री स्टाइल डांस थो थिए ज़ुंबा थो थिए ऐंड बॉलीवुड डांस पसंदि कंदा आहिनि बिकॉज़ हू हिकिड़ो एक्सरसाइज़ जो रूप बि खणे थो उहा बि स्ट्रैस खे बि रिलीज़ थो करे एक्सरसाइज़ फिट बि करे थो प्लस तव्हां जी मूड खे बि थो ठाहे इन जे लाइ ऐं भरतनाट्यम ऐंड कथक में असांखे स्टैप्स खपनि इन जे लाइ हीउ ईज़ी टू डांस थो थिए ईज़ी टू पंहिंजो असां रूप ॾेखारे था सघूं इन जे लाइ इन खे डांस खे वधीक पसंदि कयो थो वञे ऐंड हिन में कोई बि रिस्ट्रिक्शन्स कोन हूंदो आहे कि हीअं करिणो आहे या हूअं करिणो आहे इन जे लाइ ई हिन डांस खे हर कोई पसंदि थो करे नंढा वॾा केर बि अॼु कल्ह सठ साले जूं सतरि साले जूं बि लेडीज़ जैंट्स इन खे करण था पसंदि था करनि बिकॉस हीउ ईज़ी टू डू आहे